इमरजेन्सीमे कहीं जाइ रहियइ हमर ने पासपोर्ट हराय गेल छै तऽ हम कहलियै कि से पासपोर्ट हराय गेलइए आब हम केना जेबय किएक कि इमरजेन्सी छै तऽ हम से कहलियै अपन दोस्त सभके कि से पासपोर्ट हमरा केना बनतइ हमरा बताय दिअ तऽ हमरा कहलकइ कि आधार कार्ड लागत पहिचान पत्र लागत आब तऽ हमरा मश्किल भए गेलय नहि आधार कार्ड ने पहिचान पत्र कुछो तऽ नहि बचलइ सभ खोइ गेलय हमर तऽ हमरा इमरजेन्सी छै जेनाइ जरूरी छै तै लऽके आब तऽ हम विवश भए गेलियै आब जे हम बनयबइ तऽ ओइमे तऽ हमरा टाइम लागतइ तथा आब तऽ टाइम हमरा पास नहि छै आब केना हमरा समस्या बहुत भए गेलइए तऽ हम गेलियइ आधार कार्ड बनबय लए बनबय लै ने तऽ हम पुछलियै आधार कार्ड बनयमे कते दिन लागतइ तऽ कहलकइ दू दिन लागि जाइत आधार कार्ड आबयमे पहिचान पत्र आबयमे तै लएके तऽ आओर हमरा भए जा गेल टेन्शन आब की करब तऽ वहाँ तऽ जेनाइ जरूरी यऽ इमरजेन्सी यऽ आब तऽ इमरजेनसियो हमरा देखयके पड़त तब आब की करब तऽ हम कहलहुँ कि से आब दोसरोके तऽ आसानी होइ छै दोसरो आधार कार्ड पहिचान पत्र आब तऽ बनबयके पड़त ओतोऽ तऽ समस्या भए गेल भारी आब की करब तब हम कहलहुँ कि से आब जाइ छी तऽ बनबइए लए तब ने पासपोर्ट बनत तऽ जायब तब भारी दिक्कत भए गेल हमरा तै लएके तऽ आब आब की करब आब तऽ बनबइएके पड़त तऽ हमे से पहचाने पत्र आधार कार्ड सभ बनबय लागलियै नहि जा सकलियै आब तऽ